नाच ना आवे आँगन टेढ़ा ऊंट के मुँह में ज़ीरा गुड़ खाएँ गुलगुलों का परहेज़ आँख का तारा होना बुढ़ापे की लाठी होना ना नौ मन हो नाै ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी ईंट से ईंट बजाना अंगारे बरसना अक़्ल का अंधा होना अंग अंग फूलने का साम